मेरे जीवन में चित्रों का कभी बहुत महत्व है पहले मैं बचपन में बहुत चित्रकारी करता था अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाता था चित्र बनाता था आकृति बनाता था जिसका मेरे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है इनकी वजह से मुझे आगे जीवन का अस्तित्व पता चला है रंगों के द्वारा मुझे जीवन की उतार चढ़ाव परिस्थितियों का पता चला है जिस तरह कलरों रंगों के द्वारा इंसान के हाव भाव जाने जाते हैं जिस तरह नीले से शांति का प्रतीक होता है हरी से खुशहाली का प्रतीक होता है लाल से प्यार मोहब प्यार का प्रतीक होता है इस तरह के कई रंगों के द्वारा अपने हाव भाव प्रभाव प्रभावित चित्रों में कलर करके अपना भाव प्रदर्शित करने से मुझे काफी आत्म आत्मा में अपने एक गर्व महसूस होता था जिस तरीके से एक मजदूर अपनी काम को आकृति को अपनी मेहनत से सुंदरता द्वारा प्रदर्शित करता था